हा दादा जय झूलेलाल हा दादा बढ़िया बढ़िया तव्हां ॿुधायो हुक़ुम कयो हा दादा मिली वेंदव मिली वेंदो तव्हां जो बजट ॿुधाईंदव हा त ॾिसो हाणे त पंजाहु सठि हज़ार में तव्हां खे सुठे में सुठो मॉडल मिली वेंदव दादा हाणे ॾिसो आई फ़ोन थर्टीन अथव ॿावंजाहु हज़ार उन में फाइव जी अथव प्लस फोर्टी एट मेगा पिक्सल कैमरा अथव प्लस हुन जो डिस्प्ले त जामु सुठो थींदव उन जो बैटरी बैकअप बि जामु सुठो अथव ॿियों अथव वन प्लस न न दादा न न न न हिन जो सुठो ईंदो आई फ़ोन थर्टीन जो हो कंहिंमें कंहिंमें हूंदो आहे कहिड़ो ईअं त कंपनी असांखे साम्हूं खां सर्विस ॾींदी आहे ओड़ी तव्हां खे आई फ़ोन में न खपे वन वन प्लस अथव वीवो में अथव हाणे वीवो में बि जामु सुठा सुठा मॉडल निकिता अथव वन प्लस ज़ोरदार मॉडल अथव दादा हिकदमि रैम बि सुठी मिलंदव प्लस गे गेम वन प्लस में ॾिसो तव्हां खे गेमिंग में बि जामु सुठो अथव गेमिंग में कैमरा में हाणे तव्हां किथे ट्रैवल्स कयो था हुन में साउंड क्वालिटी हिक खां हिकु अथव ॿियों ॿियों वीवो अथव वीवो वीवो अथव ओपो अथव ओ ओपो त मां पाण वापिरींदो आहियां हुन जा ई वी बि सुठा आहिनि लावा जे बारे में ॿुधियो त आहे दादा उन जो रिस्पोंस हेड़ो ख़ासि कोनेव न न ॿियों वीवो अथव वीवो सैमसंग बि सैमसंग बि सुठो अथव सैमसंग बि मस्तु अथव मिली वेंदव दादा सैमसंग हे टीह चालीह जे आसपास हूंदो तव्हां खे मां ॾिसी ॿुधायांव थो हुन में बि फंक्शन सुठा अथव एस ट्वैंटी टू अल्ट्रा थोरो भाई हा थोरो बजट जे उते वेंदो पर सुठी शइ अथव हिकदमि हा हा छह मां सिम सैम सैम सैमसंग त दादा नाले सां हलंदो अथव आई फ़ोन खां बि ॿियों नंबर सैमसंग जो अथव हो हुन जी कैमरा क्वालिटी बि जामु मस्तु ईंदव ऐं सैमसंग सैमसंग जो कैमरा सैमसंग सैमसंग जी कैमरा क्वालिटी आहे न आई फ़ोन खे टक्कर ॾींदी अथव आई फ़ोन आई फ़ोन खे पुठिया छॾियो ताईं सैमसंग अॼु जे टाइम में त हलो

हा त दादा तव्हां दुकान ते अचो न असांजे दुकान सुबुह जो ॾहें खां राति जो नवें ताईं खुलियल अथव हा हा जय झूलेलाल जय झूलेलाल